सुठी रोटी त माण्हुनि लाइ ॾाढी सुठी तरह हुजणु खपे पर अगरि जेकॾहिं पाण खां बि भुल थी थी वञे अगरि जेकॾहिं भुल थी वञे त उन्हनि खे सुधारणु बि घुरिजे कॾहिं केॾीमहिल त पाण खां बि ग़लती थी वेंदी आहे पर जॾहिं उन खे सुधारण जी कोशिशि कंदासीं त कहिड़ी बि शइ हिकु दफ़ो न ॿ दफ़ो न टीं दफ़ो त ठहंदीज उन पुठियां पाण खे महिनत करणु घुरिजे ऐं कहिड़ी बि रोटीअ खे वेस्ट कजे न उन सां बि आइडिया सां या वीचारनि सां या कंहिंखां पुछी करे बि उन रोटीअ जो पाण सुठे तरह उपयोगु करे सघंदा आहियूं जेकॾहिं पाण खे ऐं पाण जा वॾा हुजनि जेकॾहिं पाण जी मम्मी हुजे या पंहिंजी ससु हुजे हूअ पाण खे सेखारींदा ई आहिनि त पाण खे रोटी कहिड़े तरह ठाहिणु घुरिजे जेकॾहिं पाण खे दाग़ पचाईंदे बि दाग़ु सड़ी थो वञे त उन में ॿ चमची मलाईअ जा या ॿ चमची ॾहीअ आ विझी करे उन ग्रेवीअ खे पाण सुठे तरह स्वादिष्ट करे था सघूं ऐं जेकॾहिं पंहिंजी रसु वारी भाॼी हुजे उन में पाणी चङो पइजी थो वञे त उन में पाण सुका धाणा विझी करे ऐं स्वादिष्ट करे था सघूं त पाण खे रोटीअ खे ज़्यानु न कजे पर उन जो वीचारनि सां या कंहिं खां पुछी करे उन जो सुठे तरह उपयोगु करे वेस्ट सुठी तरह उपयोगु करे उन जो पाण खे उपयोगु कजे जंहिं कॾहिं ते ते तंहिं सां मुंहिंजी रोटी बि ज़्यानु न थिए ऐं स्वादिष्ट बि थी वञे ऐं सभिनि जे खाइजी बि वञे त अनु दाता आहे उहो पंहिंजो ज़ायो न थिए